जोंथ' बहुद दिननिनो मानसि ओमफ्राय दा बहुद सोलायबाय आरो माबाफोरा संसारनि माबाफोरा बेदिनो माबा माबिफोराबो सोलाय जोब्बाय जों एसे गोबावानो जाबाय एसे बैसोबो जाबाय जोंहा दा जों नुनो मोनबोबाय जे सरखारफोराबो माबा माबि सोलाय जोब्बाय जेन'बा अनेखथा माबाफोरा जाजोबबाय आरो बेदिनो जों नुनो मोनबोबाय सोलायनानै फैजोबबाय माने जानाय लोंनाय सोलिनाय मैगं थाइगं माबा माबिफोराबो दाम जाजोबबाय सिगांथ' ओरैबायदि खमावनो मोनोमोन गोदोहाय जिबायदि खमाव मोनोमोन दाथ' बेदि मोनला गोबां सोलिना जानायानो थानसै दानिया दानि जुगाव खामला हाजिरा मावनानैसो जायो जोंबो जेबो गैया जोंनाबो आंहाबो ओरैनो मावला बायनासो जायो दैज्लाङाव बेदिनो खामला हाजिरा गायनानै जायो एखनब्ला माबा माबि खालायो माबा माबि मोनब्ला बबावबा मावला बायो माबा खालामो एखनब्ला माइ मोनब्ला खामला मोनब्ला खामलाबो गायो ओंखाम ओंख्रिल' संनो रोङो जेबो रोङा जोङो गाननाय जोमनायफोराबो बेदिनो जोंथ' सिगां दानासो गानोमोन न'आव दायै दायैसो गानोमोन जोङो दा मानसिफोरखौ बयबो नुयै नुयै दानोनो बाबाय जोङो दाला सिगांलाय दानानै गानोमोन बांसिन बायनायखौनो गानफेरामोन जोङो न'आव थानायावलाय गामसा दख'ना बिसिना सादोर माबा माबि दानासो गानोमोन जोङो बायनायखोनो गानफेरामोन आरो दख'ना मेख्लाफोरबो दाला बायो जोंनिया ओरै सानजानिसोनालाय जानला मोनला बेदि माबाफोरखो बायनानै गानला बायामोन जोङो बांसिन न'आव दानायसो गानो जोङो ओमफाय ओंख्रिफोरखौबो बांद्राय हाथायाव बायला बायनानै जाया जोंनिया माबा बेदिनो नागिरला बायनानैसो जायो बांसिन जोग्लावरि माबा माबि खिफि बेनदोंनि बरा माबा माबि बेदिनो अनेखथा नागिरनानैसो जायो जों बांसिन थास' आथिं एरि ओमफ्राय एखनब्ला दिंखिया खानानै जायो एखनब्ला नारजिजों अनद्ला ओंख्रिबो जायो ओमफ्राय माबा माहोनो बे जोग्लावरि बिलाइया बेखौबो जायो बेदिनो जेबो जेबो जायो जोंनियाथ' जेबो जाया नालाय दानि मानसिफोराथ' अनेखथा माबा माबि जायोना आरो बेदर ना माबा माबि बांद्राय निरामिसखोनो जानो नागिरा बांसिन ना बेदर लायनानै जायो निरामिस जानायनो खम खम आरो नुनायाव आरो खोनानायावबो खम हाथायाव थांब्लाबो खालि ना बेदर माबा माबि लाना फैयो मैगं थाइगं बायनानै जानायानो खम आरो दामाबो गोसानालाय मैगंफोरा